कुझु ॾींहुं पहिरियों मां स्सिका कम्पनीअ जो टाईप सी कैबल वारो हिकु चार्जर वरितो पर उहो चार्जर मुंहिंजो ॿिनि ॾींहनि में ख़राबु थी वियो ऐं जेॾी महिल मां सर्विस सेंटर वियमि उहो चार्जर ठीकु कराइणु त उते मूंखे ग़लति बरतावु कयो वियो उन चार्जर लाइ मूंखे सर्विस न मिली ईअं मूं वांगुरु ॿिया माण्हू वेठा हुआ जंहिं में उन्हनि खे बि तकलीफ़ु हुई